हांवें गोदान कादंबरी वाचिल्ली जी प्रेमचंदान बरयल्या गोदान कादंबरींत त्या वेळारच्या यथार्थ स्थितीचें चित्रण केल्लें आसा एक शेतकार जो राब राब राबता आपल्या कुटुंबाचे पोट भरपा खातीर कर्जान कर्ज घेता पूण तेजी बारीकशी इत्सा आसली आसता की आपूण जेन्ना मरतलो तेन्ना गाय दान करतलो ती तेजी इत्सा पूर्ण जायना जे अत्याचार तेजेर केल्ले वता तेका दिसाचे दोन वेळाचें जेवण सुद्दां तेज्या भुरग्यांक दिवपाक मेळना अशी दैन्य परिस्थिती तेजी जाल्ली आसता जर पयलींची ही स्थिती आनी आतांची स्थिती जर हाची आमी तुलना केली जाल्यार हातूंत खुबूच एक व्हडलो डिफरेंस दिसून येता आतांच्या वेळार जर आमी ही कादंबरी वाचली जाल्यार एक गंभीर असो प्रस्न आमच्या मुखार येता की इतली वायट परिस्थिती त्या वेळार आशिल्ली जी जर आमी तेचो अनुमान लेगीत लायलो जाल्यार एक भार कसो तकलेर उरता की जो मनीस आमचे पोट भरपा खातीर वावरतालो जो शेतकार दीस भर राबतालो तो आपल्याच कुटुंबाचे पोट भरूंक पावनाशिल्लो जी बारीक इत्सा तेची आशिल्ली गाय गायेचें गोदान करपाची गोदान करपाची ती लेगीत तो पूर्ण करूंक पावलो ना सो म्हाका दिसता हो जेन्ना ही जेन्ना कादंबरी हावें वाचली तर हो एक गंभीर प्रस्न म्हाज्या मुखार आयलो की इतली वायट परिस्थिती त्या टायमार आसली आनी ताका उपाय कांयच नाशिल्लो कित्याक तर म्हणल्यार तो सगळ्यान निम्न जातीचो आशिल्ल्यान सगळ्यांचो अत्याचार म्हणटा तो तेजेरूच केल्ले वताले त्या खातीर देखून म्हाका दिसता की ही जी समस्या पयलींची आसली ती खुबूच गंभीर आशिल्ली